हमारे शहर में अभी फ़िलहाल सभी प्रकार के सभी प्रकार के सहायता अस्पतालो में बेड ऑक्सीजन सिलेंडर सभी प्रकार की सुवाए सुविधाएँ उपस्थित हैं परन्तु एक समय ऐसा था जिस जैसे जिसमें व्यक्ति हमारे शहर में कुछ भी सुविधाएँ नहीं थीं हमारे शाहपुर शहर में किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी थी केवल के केवल ऑक्सीजन सिलेंडर था परन्तु बेड तो था ही नहीं अतः अ हमें कई प्रकार की दुविधाएँ उत्पन्न हुई थी अतः हमारे शहर में हमें अस्पतालों में कई प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती थी केवल गोलियाँ ही दिए जाते थे सर्जरी आँखों में यदि आँखें खराब हो जाते तो अस्पताल में आँखों के इलाज के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी अतः हमारे अस्पताल में आँखों की जाँच के लिए एक अन्य क्लिनिक की बहुत ज्यादा जरुरत है तथा हमें इस से बहुत ज्यादा कठिनाई पैदा हुई थी तथा हमारे यहाँ किडनी के ईलाज के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है परन्तु हम फिर भी हमारे शहर के अस्पताल में ईलाज करने चले जाते हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास किसी अन्य प्रकार की और व्यवस्था नहीं है अतः हमें हमारे नजदीकी अस्पताल में ही जाना पड़ता है तथा इस कठिनाइयों से हमें बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है हम किसी अन्य शहर में जाकर अपना ईलाज करते हैं जिससे हमें वहाँ तक जाने का किराया तथा वहाँ रहने का खर्चा तथा बहुत सारे नुकसान होते हैं तथा हमें हमारे शहर में उपस्थित अस्पताल को ही